आंथ' गोदो जाथ्रागान नायफेरामोन थियेटारसो नायोमोन आरो जाथ्रागानखौ नुफेराखै माने थियेटारसो नायोमोन जोंनि समाव थियेटारसो दंमोन नालाय जोङो थियेटारखौहाय लोगोफोर गामिनि लोगोफोरजों ज' ज' थाङोमोन नायनो जोङो थांनाय समाव थाबायनानैसो थाङो मोनदै थाबायनानैसो थाङोमोन मानोना जोंना फैसाया थोआ गारि गाखोलांनो फैनायावसो गारि गाखोनानै फैयोमोन आरोना खालि जोङो फैसाखौहाय ग्रोब ग्रोबल' मोनलांखायोमोन मिथाइ जानो इसे थियेटारनि टिकेट गारि गाखोनायनि फैनायाव गारि गाखोबोफिननायनि थोआ जोंना फैसाया थांनायाव गारि गाखोबाथाय फैनायाव गारि गाखोबोनो मोना बेनिखायनो जोङो थांनायाव ज' ज' एसे सानहांआवनो बेलासियावनो थांखायोमोन थांनानै बिदिनो दसे थाहैबाय माबाय टिकेट होनाय समाव टिकेट लाबाय हाब्बाय नायबाय आरोना नायखांनानैथ' मोनागोनना एसे मोनाथारो बेनिखायनो जोङो फैनाय समावसो गारिखौ गाखोबोयो आरो फैनाय समाव गिबोयोना जोङो एसे उन्दै उन्दैबो नालाय बेनिखायनो गिनानै जोङो फैनाय समावसो गारिखौ गाखोबोयो थांनायाव थाबायलाङोसो दे ज' ज'नो मिनि मिनि ज' थाङोमोन आरोना जों लोगोफोर गोजा